अ सार आंनि मुङा अनसुमा बसुमथारि आंनि बैसोआ थामजि आङो उदालगुरि जिल्लानि थाइगेरबारि गामिनिफ्राय ओमफाय आंनि आफानि मुङा महेनद्र' बसुमथारि आफाया सासे आबादारि आबादखौ मावो सार दिन खिथिया आबादारि आबादानो दा आङो सार नोंथांनि नैबे इन्सटिटिउसनाव आङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै एफ्लाय खालामदोंमोन औ नोंगौ सार औ सार आङो दायो सार आङो मास्टार डिग्रिखौ खालामबाय आङो ओमफ्राय खालामनानै ओमफ्राय कमपिउटारखो आङो अठारहमाननि लाबाय सार ओमफाय डिएलएडबो दंखायो औ सार ओमफाय डिएलएडबो दंखायो सार बेनिफ्राय टेटबो पास सार सार बेखिनियानो औ सार औ जिउआवनो सार फोरोंगिरि मावनोनो गोसोखा सारा जुदि आंनो लिंहरब्लानो गाबोन फोरों फैगोन सार सारासो आंखो गनायथि होगोन ना होआ जागोन दे सार औ सार औ औ जागोन दे सार औ औ औ जागोन दे सार आं खिन्थु इन्टारभिउआव एग्रिखा आङो औ औ सार ओमफ्राय सार मिनिमाम कुवालिफिकेसना बिसिबां जाथारनांगौ सार औ सार औ औ औ औ सार औ आङो औ औ सार औ औ औ औ सार औ औ सार औ औ सार सार बिनिफ्राय पस्ट पस्टआसो दंना गैया सार

औ सार औ औ सार औ सार आङो इंलिस इंलिस साबजेक्टनि पस्टआव होगौमोन सार आङो इंलिस साबजेक्टनि पस्टआव होगौमोन सार

औ सार औ औ औ सार आंहा आरो फाइभ इयार्स सार आङो टिचिंनि एक्सपिरियेन्स दंखायो आं गुबुन स्कुलाव फोरोंनायमोन एक्सपिरियेन्स दंखायो ओमफ्राय आङो स्मगनखोबो दुइ मास आं लादोंमोन टंग्लायावहाय एक्सपेरियेन्स सारटिफिकेट दंखायो सार सार बिदिब्ला आं सारखौ खबर लासिगोन सार औ जागोन दे सार